सारी रियासी डिस्ट्रिक जेह्ड़ा इक प्हाड़ी इलाका ऐ और इत्थै बड़ी किस्म दि'यां फसलां लान्ने होन्ने अस जि'यां कि बाजरा होइया मक्की होई कनक होई और दालीं होइयां जि'यां माहें दी दाल ऐ कुल्थ दी दाल ऐ मटर होई गे बड़ियां सारियां फसलां लगदियां न इंदे बिच घा बी आंदा जि'यां चरी बाजरा होई गेआ और एह् लाई लुइयै फ्ही अस इनें ई हैल दिन्ने हैल देइयै फिर इंदियां कीट नाशक दोआइयां सु'ट्टनियां पौंदियां न कि फिर इनें ई अस पैह्लैं ते अस आपूं गै गोडियां करदे हे आपूं गै बड्ढनी आपूं गै सारा कम्म करना हुन बड़ी सारी स्हूलतां आई गेदियां न जि'यां कि ट्रैक्टर कन्नै बाड़ी बांह्दे और मशीनां बी आई गेदियां न जि'यां बाह्ड्डी आह्लियां बी आई गेदियां न जियां गाह् गा'ह्ने आह्लियां बी आई गेदियां न ओह्दे बाद हुन छड़ा कम्म ऐ किट्ठा करना और स'लनी और साल इक फ्ही अस निं पैह्ले स'लियै ओह्दे दोआइयां पा'ने दोआइयां पाइयै फ्ही रक्खने पौंदी फिर अस साल इक जिन्ने चिर दूई फसल त्यार नेईं होंदी ओह् इस्तेमाल करने होन्ने घरै दी गै